माबायदि जौगानाय माबायदि जौगादों माबायदि जौगायाखै दासिम जोङो बे फैयै फैयै फैनानै बे समसिम जोङो नुनो मोनदोंजे माने गोदो माबायदिमोन जों उन्दै उन्दै समावहाय माने गोदोनि हाबाफोराबो माने फिसा फिसा फिसायैनो माने हाथासुनि हाथासुनिल'सो मोन बेलेग धर्मजों हाबा होनायखौ जों नुबोनो मोनाखैमोन हाथासुनि जेला हाथा हाथासुनि खुरो बिनि अखानायै माने माने जानाय लोंनाया सोलिबोदों आरो माने हाबा समावहाय गोदो माने थालिर बिलाइआवसो जायोमोन ना थालिर लाइखङाव आरो खुरै थोरसि बेफोरबायदि गैयामोन थालिर बिगुरखौनो जिरनानै रायजो राजा गासैबो दुलाराय माने हायावसो जोङो जानायखौ जोङो मोनबोदों माने बाटामाव जिरायलायनानै बेबायदिनो ओमफ्राय गामिनि गथ' गथ' सिख्लाफ्रा दै राननाय ओंखाम ओंख्रि राननाय जों बेबायदि नुदोंमोन नाथाय दायो दानि फै फैयै फैनानै जों दासिम माने बे हाबानि बेलायावहाय ओरैबायदि मानि जोङो सोलायनाय नुबाय माने गुबुन मा हारिजों लोगोसे जोंनि बर' समाजावबो माने हाबाया ओरैबायदि जाबाय माने साजायनाय जेरै पेन्डेल सिङाव हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ माबायदि साजायो जों बेफोर जोबोद माने गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबायजे माने हिन्जाव गोदानखौबो माने मेहेन्दी लगायनाय बा मेकाप खालामनानै बिनि मोखां महरफोरखौ माने गुबुन जातिबायदि गुबुन हारि बायदिबानो जोङो बेखौ नुनो मोनो बर' नङैबायदिसो जोङो नुलाय लाङो माने ओरैबायदि साजायो साजायनायखौ जों नुनो मोनबाय माने खानाय मेकाप लानाय खानाय बिनि गान्नाय जोमनाय दख'नायाबो गोदो माने दख'ना थावसि गोजा गानोमोन हिन्जाव गोदाना आरो हौवाया हौवा गोदाना माने गामसा बेबायदिल'सो गान्नायखौ जों नुयोमोन दायो नाथाय जोङो बे मुगायावहाय हिन्जाव गोदानखौ जों माने गोबां रांनि माने हिन्जाव गोदानखौ जों दख'ना गान्नायखौ जों नुनो मोनो आरो हौवा गोदाननोबो माने आर'नाइ बायदिसिना खर'वाव मोजां सि लानानै गान्नाय जोमनायखौ जोङो बिबायदि जों हाबायाव जिरायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो माने गोदोनि बायदि हायाव जानाय बिबायदि जों दायो नुनो मोनला माने सियार टेबोल मोजां मोजां साजायनाय बेफ्रावसो जोङो जानायखौ नुयो आरो जानायाबो ओरैबायदि मोजां आइटेमजों माने जों बेबायदि जोङो जानायखौ नुनो मोनो गोबां जोङो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां बर' हारिनि गेजेराव जोङो सोलायबोनाय नुबाय गोरों गोरा डक्टर इन्जिनियार गोदो फरायनायावबो बर' मेडियाम गामिनि इस्कुलावनो फरायनानै बेबायदिखौल' नुबोदोंमोन नाथाय दायो माने गोरों गोरा इंलिस मेडियाम गोबां एसामिस मेडियाम बेफोरखौ माने फरायनानै जोङो गोरों गोरा गिदिर गोलाव बा गोजौ थाखोनि रोंनानै गिदिर गिदिर साक'रि मावनाय बा ए पि एस सि बेफोर बायदि पास जानायखौ जोङो नुदों आरो गोजानाव गोजान गोजानाव बा जोंनि भारतनि बाइहेराव फरायहैनाय बा डक्टर इन्जिनियार जाहैनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो गेदेर गेदेर आरो गेलेनाय बेफोरबायदियावबो जोङो बाहागो लानायखौ जों दायो नुनो मोनो जोङो मिथिनो मोनबायदि दायो माने गोदोनि बर' हारिनि बर' समाजनि जेरै दंमोन दायो गोबां जों सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय जानाय लोंनायावनो थानायावनो न' बां बायदिसिना साब सिखन गान्नाय जोमनाय दख'नानि अनगायैबो माने दख'नाखौबो जोङो गोदो बोरै गानोमोन जोङो दा नाथाय जों बेलेग धर'ननि जों दख'नाखौनो साफ्रे सुफ्रे गान्नानै ओरैबायदि जोङो मोजां मोनो मोनबाय आरो मोसानायाबो गोबां माने मोजां मोसानाय रोखोम जालांनो हमबाय बागुरुम्बा मोसानायाबो गोदोनि बागुरुम्बा नंला दायो बे मोसानायखौ जोङो ओरैबायदि समायना नुयो जेरैहाय जेखाइ खबाय लानानै मोसानायाबो बर'नि गेजेराव गोबां सोलायनाय फैबाय मोसानायावनो होन जानाय लोंनायावनो होन ईश्वर सिबिनायावनो होन फरायनायावनो होन माने जोङो बे बर' समाजाव माने दास बेफोरखौनो जों बेसेबांबा जोङो माने गोजौ थाखोआव जों दावगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो इयुनावबो बे जेरै दा जेसेबां दावखोदों बिनि बांसिन आरो दावलांबावगोन जों बेखौ जोङो मिथिनो मोनो दा जोंनि बर' समाजाव गोबां सोलायनायखौ जोङो दायो नुनो मोनबाय